हैलो प्लम्बर होर बोल्ला दे जी में ना थोह्ड़ी फिटिंग करानी ही बाथरूम नल फिट कराने हे ते कन्नै गीज़र बगैरा लगाना हा ते किन्नै पैसे लैगे जी जी ना ना किचन च बी लुआना भी ते असें सैट बनाए दा ना ओह् ते फ्ही ओह् फिटिंग करानी पूरे घर दी होनी ते बाथरूम किचन दा बी बिच असें मतलब की किचन च बी अलग गीज़र लग्गना बाथरूम च बी अलग लाना ते किचन आह्ले नलके बी होने ते बाथरूम आह्ले बी हैन ते सारी फिटिंग करनी जी जी किन्ने पैसे लैगे तुस जी जी जी हां जी हां जी जी जी जी जी चलो भी ठीक ऐ तुस आओ घर लाओ चक्कर तुस पैह्लें दिक्खी लैओ पैह्लें ठीक ऐ दिक्खी लैओ दौ बाथरूम न ते किचन बगैरा ओह् तुस दिक्खी लैओ अपने स्हाबै कन्नै ते आना तुसें कड़कयाल आना जी जी कड़कयाल कलोनी च औना तुसें ते जेल्लै तुस कलोनी च पुज्जी जाह्गे ना तुस मिगी फोन करेओ ते अस तुसेंगी लैने गी आई जाह्गे बाह्र ठीक ठीक भैया जी आई जायो कल्ल ठीक